जोंनि गामिनि नामा नाफिजान जों जोंनि दै जों दैयाव गोबां आंखाल जायो गेजेर गेजेर बेनिखायनो जोङो बे दैया आइरन दङ फिल्टार बाहाय नांगौ जायो सम सम दैनि आंखाल जायो आंखाल जायोबोला जोङो दैमायाव जि जोम सुनो लांनांगौ जायो जोंनाव गोबां दमकलावनो आइरनबो दं आइरनबो दं बिनिखायनो फिल्टार खालामनानै सुनांगौ जायो फिल्टार खालामना लोंनांगौ जायो जि जोम फोरखौबो सुनो थाखाय फिल्टार खालाम नांगौ जायो गोबां मानसिफोरानो दैनि आंखाल जानानै गोजान गोजान दै रोगा नांगौ जायो बिनिखायनो जों गोबां खस्ट' मोनो दैनि थाखाय दैखौ जोङो गोबां मानसिफोरानो गोजान गोजानाव थांनानै लायनानै रोगा रोगा लोंनांगौ जायो जिखि मावा मानो दैखौ फिल्टार खालामनानैसो जों मावनांगौ जायो दैया जोंनि थाखाय गोनांथार बेनिखायनो जों दै नोङाबाबो थानो हाया जेसेखि गोजान जाबाबो दै लायनांगौ जायो गोबां मानसिफोरानो खस्ट' मोनो दैनि थाखाय